भारताव थानाय गासैबो सुबुं माहारियानो साहाखौ मोजां मोनो बे हिसाबै भारतनि सिंआव जोंनि आसामाव बांसिन साहा आबादखौ नुनो मोननाय जायो बेनि गेजेराव जाहा बागसा उदालगुरियाव बांसिन साहानि आबादखौ मोननाय जायो बि टि आर हालामाव

भारता साहा आबादनि थाखायनो मुंदांखा होनना बुंनांगोन जोंनि भारताव थानाय गासैबो सुबुंआनो साहा लोंनानै मोजां मोनो फुंनि समाव आरो बेलासिनि समाव बिसोरो साहाखौ लोङो गावनि देहा मेंनायफोरखौ होखारनो आरो मेगनाव निन होखारनो थाखाय बिसोरो साहाफोरखौ लोंनाय जायो आं न'आव माबोरैहाय साहा फुदुङो होननानै बुङोब्ला आंबो साहाखौ लोङो बांद्राय लोंद्रायिबो नङा आं बांसिनै बायजोआव हारसिंयै थायो हिसाबै आङो फुंनि समाव जेबो संनाय खावनाय खालामस्लाबनो हायाबा साहाखौहाय फुदुंनानै लोंबोयो ब्रेकफास्ट हिसाबै जानायजों लोगोसे आं बांसिनै साफाद आरो हाइजें हाइजें होनानै बोंसिनै साहाखौ लोंनो मोजां मोनो जेनेबा ओरैनो गोथां साहा लाल साहा हिसाबै आङो गिबियाव दैखौ फुदुंनानै दुंहोग्रोनानै उनावहाय दैया दुंनाय लोगो लोगो आङो साहाखौ माबा साफादखौहाय होस'नो बेनि उनाव हाइजें इसे इसे देनानै आं होफायो जाहाथे साहाया इसे गोसा मोजां ज्रोम जायो बेनि थाखाय बिदिनो आं हारसिं हिसाबै बांद्राय बिबांनि साहाखौ फुदुंआ ओरैनो कापसे बा कापनै जानाय बेफोरबादि फुदुङो बेफ्राय गोदौनानै मोजांयै मुजियोब्ला साहाया कालार गोनांनि जायोब्ला बेखौहाय आङो खांनानै मोजांयै लोङो आंनि सा फुदुंनायनि माबायाहाय बेखिनानो